आ साईदत्त न्हय आ तुमच्या बद्दल हांवें खुब आयकल्ले तुमका थोडे कितें विचारपाक जाय आसलें म्हाका ना हांव गोंया असो भोंवपाक कसो आयल्लो आनी म्हाका अशी गांवटी भाजी खावपाक बीन खूब आवडटा आन म्हाका अशेच तुमच्या कडेन कळून जाय आसले की खंयचे खंयचे बरे मेळटा हांगा म्हापशान आ खंय ते मयड्या आ बरे

बरे कशी पडटा ती डजन

आ ना जाला ना पण प्रोबलम असो आसा की म्हाका आसा शुगर सो म्हाका केळी खावपाक मेळना सो दुसरे कितें तुमचे कडेन फ्रुट ना जाल्यार भाजी आसा ना ते भाजयेची म्हणटात ते केळी केळी ना केळी म्हणटात शुगराक बरी न्हय शुगर वाडटात म्हणून तेंच गाजर अशें बरे मेळटले म्हाका मार्केटान गेल्ले पण मार्केटान सगळी बेळगांवची भाजी येता आनी ती बेळगांवची भाजी बरी लागना ओल्ड गोवा आ बरे तुमी म्हाका विचारून सांगांत तुमकां असो कॉल करता हांव आनी अशी तांबडी भाजी बिन कोणाची लक्षान आसा तुमकां कोणा कडेन अशी रयल्ली बरी

बरे बरे बरे तुमका सांगता असो कॉल करता बरे देव बरे करुं